हैल्लो नमस्ते मैडम जी और केह् हाल ऐ थोआड़ा बस ठीक और सब्जियें केह् भा चला दे इस बेल्लै फ्रूटे दे ठीक ऐ माराज थोआड़ी आऊं परानी गाह्क ही ते तुसें मिकी सड़े दे फ्रूट दित्ते हे सा अस आए दे हे ते तुसें असें ई सड़े फ्रूट की पाई दित्ते नेईं नेईं यार ते अ में सारे फ्रूट दिक्खे ते सारे सड़े दे अच्छा कोई गल्ल नि मैं कल औगी ते थोआड़े ओ मिकी करी देउड़यो थोह्ड़ा हां हां ते ठीक ऐ